ग़ाज़ीपुर की बात कर रहे हैं तो ग़ाज़ीपुर में हमारे ज़िले में गेहूँ चावल अरहर अनेक खाने की सारी सामग्री गन्ना आलू गोभी सबकी खेती होती है टाइम टाइम पर होती है जैसे ये ठंडी के टाइम में गेहूँ लगाया जाता है और उस टाइम में धान की खेती होती है बारिश होती है तो धान का बीज पड़ता है बीज बीज डलने के बाद उसको निकालके फिर अलग से लगाया जाता है फिर उसको उसमें से घास फूस निकालकर के वो साफ़ सफ़ाई किया जाता है उसके बाद उसमें खाद पानी डाला जाता है फिर धान को काटकर के जब हो जाता है टाइम पर काटकर के फिर उसको जुताई होता है फिर उसमें गेहूँ लगाया जाता है पानी भरा जाता है खाद की व्यवस्था होती है ए इसी तरह से टाइम टाइम पर सब खेती होती है और घर में खाने पीने के लिए अपन लोग को शुद्ध भोजन मिलता है शुद्ध राशन मिलता है बाहर से लाना नहीं पड़ता है आलू गोभी को होता है उसको सब्ज़ी बनाया जाता है उसको काटा जाता है धोया जाता है तेल में उबालकर के कई हर लोग अनेक प्रकार से अलग अलग विधि से पकाते हैं जिसको जितना खर्चा है जितना उसका ख समर्था है शक्ति है उस हिसाब से अपना अलग अलग बनाते हैं अलग अलग हिसाब से खाते हैं ये सब खेती क में खाने पीने की व्यवस्था हमारे ज़िला में होती है याने कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि हमारे ज़िले में ना हो सब सामान हमारे ज़िले में होता है कोई सामान बाहर से मार्किट से लाना भी नहीं पड़ता है बल्कि अपने गाँव से निकालकर के मार्कीट में ले जाते हैं किसान भाई बेचते हैं उससे पैसा मिलता है और अपना घर का भी खर्चा चलता है समोसा बनाने के लिए पहले आलू को उबाला जाता है उबालकर के उसमें अनेक प्रकार का चटनी मसाला वो डालकर के उसको भुजा तेल में तलकर के फिर गेहूँ का मैदे का रोटी बनाकर के उसमें भरते हैं उसको फिर तेल में छानते हैं फिर उसको अनेक जो जैसा रहता है उतना अच्छा से अपना तरीक़ा से बनाता रहता है चाट छोला बनता है छोला चना को उबालकर के उसमें उसको उबाला जाता है उसको पक पकाया जाता है उसको पकाकर के उसमें मसाला तेल को सब सामान डालकर के जितना जिसको लगता है उतना अच्छा अपना तीखा मीठा कुछ बनाके खाता है